मैं जब सिलाई का काम करता था तब मेरी मसीन मुझे बार बार खराब हो जाती थी कभी पेंट सिलाई करता था तो कभी वो उल्टी धागा छोड़ देती कभी गिरने टूट जाती कभी क्या टूट जाता था और मेरे कश्टमर आते अगर उनको समय पे कपड़े नहीं देता तो वो भी गाली गलौज करते थे और चिल्लाते थे और अगर उनकी सिलाई बिगड़ जाती तो भी वो दो बात सुनाते थे और कश्टमर मेरे समय पे नहीं आते तो भी समस्या होती थी और सिलाई करते समय कभी सुई टूट जाती थी कभी क्या हो जाता था और सबसे बड़ी समस्या ये रहती थी कि जब मैं सिलाई करता था तो मेरी आँखों से आँसू बहते थे और मुझे धागे देखने में भी बहुत समस्या होती थी तो समस्या दूर करने के लिए मैंने चश्मा बनवाया चश्मा बनवाने के बाद मुझे धागा सही साट दिखता है और मुझे आँख में जो आँसू आते थे वो भी बंद हो गए और हर प्रकार से अब मैं सही व्यवस्थित काम करना सीख गया और मुझे कोई समस्या नहीं है